माछ मारय लेल जाइत कला हमसभ जेनाकि जाल लए जाइ छियै आओर बहुतसँ चीज जेना जाल लए गेलहुँ लाठी लए गेलहुँ सोहत लए गेलहुँ भाला लए गेलहुँ उएह सभसँ माछसभ मारल जाइत अइ यए जेना माछमे तियैरोमे माछ बझि जाइ छै आओर माछ जाल लए कऽ मारल यए बंशी बंशी एकटा होइ छै मिथिलामे ओ बंशी लए कऽ माछ मारल जाइत यए आओर पहिलुका लोक तऽ बहुत आदमी सभ तऽ जाल लगाए कऽ माछ मारै छलखिन लेकिन आबक आदमीसभ तऽ बंशीओपर मारि लैत छथिन या सोहत लए गेलथि तऽ ओहिपर मे हाथोसँ बहुत आदमीके कला होइ छनि तऽ ओसभ हाथोसँ बहुत आदमी अपन माछकेँ पकड़ि लैत छथि हाथोसँ पानिमे हुलि गेलथि आ बस हाथ दै छथिन आ माछे हाथमे रहै छनि तऽ एनाहिए कऽ के समय जेना जेना बदलैत गेलै हेँ पहिलुका आदमीसभके आ एखुनका आदमीसभमे तेनाहिए होइत गेल आओर बहुत सारा बदलाव भेलै हेँ इएहसँ माछ मारैमे अहाँकेँ आब तऽ हमसभ सोहतो लए कऽ माछ मारि लै छियै जेनाकि बंशी देलहुँ तऽ बंशीएमे फँसि जाइ छै माछ आओर जालमे फँसल आओर ट्रैप ट्रैप होइ छै ट्रेपोमे माछ पहिलुका लोक ट्रैपमे फँसबै छलै जेनाकि टैपसँ माछ मारय आबक लोक तऽ हाथोसँ पकड़ि लैए ज्यादा जानकारी जतेक जतेक दुनिआँ बढ़लै आगाँ ओतेक ओतेक आदमीओ बढ़ैत गेलखिन हेँ इएह दुआरे माछ मारैके किछु किछु कलासभ बदललै हेँ जेना जेना पहिलुका लोक ट्रैप कए कऽ मारै छलखिन आबक लोक ओ बंशीएपर हाथेसँ किछु आदमी किछु आदमी जाले लगाए कऽ किछु आदमी केनहिओ किछु आदमी केनहिओ अपन मारि लै छथि